हाँ प्रणाम दीदी वोटके समयमे की सभ करय छियै दीदी वोटके समय आब अगिला महीना एलय हन ओइमे प्रचार करतय एतय वएह दैलय पर्ची देतय पर्ची देतय तऽ ओ होइबय कहतय आधार कार्ड लएके जाइ लए चाहय पहचान पत्र जे होइ छै उ लए जाय कहतय वोट दै लए हाँ ओ तऽ दीदी वोटके मोहर मतदान वोट होलय मतदान दीदी जकरा मर्जी ओकरा वोट देबय ओ बटन दीदी दाबबय जे चेन्हा देल नहि रहय छै सभचीजके जे जे चीजमे ठड़ा रहय छै नेता ओ सभचीज के चिन्हयमे देल रहय छै तऽ चेन्हा देल रहय छै जेना एक नम्बर भेलय दू नम्बर भेलय तीन नम्बर भेलय सभके चेन्ह देल रहय छै जएगो ठड़ा रहय छै तैगोके तऽ ओकरा एगो बऽ जए मोन होतय दैकऽ देबय तऽ बटन दाबबय तऽ जानबय जे वोट लाल अथी बड़लय तऽ वोट पड़ि गेलय तऽ चेकिंग नहि होइ छै दीदी गार्ड रहय छै ओकरा चेक करय छै जे कि की नाम छियै कहऽ क कए नम्बरमे छौ ओ सभ चेक करिकऽ दीदी हाथमे अथी लगाय कए तब ने दै छै वोट दै लए नीला अथी नीला लगाइ दै छै अँगुरीमे तऽ दीदी चेन्ह होइ जाइ छै नहि जे ई वोट पड़ि गेलय

हाँ तऽ दीदी उ पर्ची चेक करिकऽ तब ने अन्दर जाइल दै छै पुलिस अन्दर जाइ छै तऽ एगो गार्ड पुलिस रहय छै गेटपर रहय छै तब अन्दर एगो कऽ जाइल दै छै तऽ देरिये ने दै छै वोट गिरबय लेल एकाकी वोट नाम पर्ची पर्ची काटिके दै छै तब जाए छै गिरबय लए तऽ उ दीदी भए गेलय वोकस वोट उ वोट कोइ कामके नहि हाँ तऽ दीदी इएहे लिअ ने ध्यान दैके दैल पड़य छै वोट ध्यान दै कऽ वोट नहि देबय तऽ उ वोट गिरेनाइ बेकार होइ जाइ छै

तऽ पुछय छै तऽ ओकरा कहय छियै कि जे हमर अपन मोन जकरा मोन हेतय तकरा वोट देबय बतबय के दीदी छबे नहि करय ओइमे तऽ बतबय की